رنگولیاں بنانا سورج کو پانی چڑھانا ماتھے پر کُم کُم یا مقدس دھاگا پہننا اِسی طریقے سے پوجا کے لیے مندر جانا درگاہ جانا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اور سارے رسومات ہیں یہ کہ ہندو مذہب کے لوگ اِس اِن رسومات کو پورا کرتے ہیں اور چونکہ میں ایک مسلمان ہوں تو ہمارے ہاں جو رسومات ہیں وہ دوسری طریقے سے رسومات ہیں اور اُس کے لیے ہمارے یہاں رسومات میں سے یہ ہے کہ ہم لوگ سال بھر میں ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں پھر اُس کے بعد عید بناتے ہیں اور اِسی طریقے سے ایک اور عید مناتے ہیں سال میں جو کہ جس میں ہم قربانی کرتے ہیں جو کہ عید الاضحی کے نام سے جانا جاتا ہے تو اُس میں ہم چار دِن اللہ رب العٰلمین کے لیے اپنی جانوروں کو قربانی کرتے ہیں اور جانوروں کا حدیہ اللہ رب العٰملین کے پاس پیش کرتے ہیں اور خوشی خوشی خوشیوں کے گیت گاتے ہیں ہم لوگ خوشی سے چار دِن کی وہ قربانی کرتے ہیں اور اُس کو مناتے ہیں اور اِسی طریقے سے ہمارے یہاں دوسری بھی کئی ساری رسمیں ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں جیسے شادی کی جو رسمیں ہوتی ہیں ہم لوگ اُس کو بھی پورا کرتے ہیں اور شادی کے بعد ولیمے ہوتے ہیں تو ولیمے میں بھی لوگ ولیمے کرتے ہیں اور اُس میں جو رسومات ہیں اُن کو پورا کرتے ہیں اِسی طریقے سے جو ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اُس کے پیدائیش کے ساتھ یا چودہ یا اکیس دِن کے بعد عقیقہ ہوتا ہے لوگ بچے کی ولادت پہ عقیقہ کرتے ہیں عقیقہ سے بچہ آزاد ہو جاتا ہے تو اِس طریقے سے بہت سارے رسومات ہم پورا کرتے ہیں